हँ हैलो हँ हम एकटा कलम खरीदने रही आ कलम बहुत नीक बहुत नीक ओकर राइटिंग ओकर जे लिखावटो यऽ ओहो बहुत बढिआँ यऽ आ ओकर स्याहीओ बहुत बढिआँ यऽ मने एते बढिआँ यऽ जे चलबयओमऽ बहुत बढिआँ लागयए आ कतबो देर ओहिसँ लिखैत छी तऽ थाकय नहि छी बहुत मोन लागयए हम तऽ सोचैत छी जे हम अपने नहि अपना बच्चोकऽ या अपन जानो पहचान वाला सभकऽ ओ कलम लयके जे छै से सलाह दियनि जे वएह कलम खरीदू आ सभ अपना अपना बच्चाके वएह कलम खरीदके दिऔ